गोदोनि दिनाव बर'फ्रा खारैजोंसो जायोमोन ओंख्रिखौ बेसर खारै बेसर फोयोमोन नालाय बे बेसर खारैखौ नारेंखल खथायाव सरनानै जायोमोन अनला ओंख्रियावबो खारै होनाय सबाइ ओंख्रि खारै होनाय थाव होननायखौनो सेरामोन थास' आथिंबाबो ना गोरानफोरजों रुयोमोन ना गोरानजों रुसै ज' होखासै रन्दै माइरं रन्दै बेखौ जायोमोन बर'फ्रा खारैजों जोंनि मेगनआवनो जों नुबोनाय ओमफ्राय नारजि ओंख्रि बावबो खारै होनाय गासिबो जिनिसआनो थावखौनो जाखायामोन गोदोनि मानसिया खारैजोंनो गासिबो जाजोबनाय बेसर खारै सबाइ खारै सिबिं खारै बेखौ बिरात बुथुमनानै खारै जानांगौ नालाय बेखौ सरै सरै जायोमोन बेफोर मुवाखौथ' गोथाव होननानै जायो बयबो दानि जुगआथ' आरो नै खारैखौनो जाबावलासो म'स्ला जिराबो नाङामोन गोदोना मालाय बे खारैजोंनो गोथाव जायो दानियाथ' हनै जिरा मस्ला थाव सेरनानै जाबाबो ओंख्रियानो थावबावलासो आरो जाया बेखौ जायो दा खारैजोंनो जानानै देरबोनाय खारैआनो थाव जाहैयोमोन गोदोना मालाय नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बेखौथ' गासिखौबो खारैजोंसो जाजोबखायो नालाय खारैजोंनो जायो नारजिफोरखौथ' नाफाम होयो नाफामजोंसो जायोमोन गोदो दानाथ' अमा बेदरजोंसो जाबावो नारजिखौ